पहिल बेर जे हम दिल्ली गेल रही उन्नैस सए उनहत्तरेमे गेल रहियै हम तखन हमरा धीरे धीरे माँ बाबू जी के तऽ ओतेक मौका नहि भेटलनि बाबूजी बचपनेमे देहान्त कऽ गेला तखन जतय हम रही ओइठाम हमरा धीरे धीरे चाय बनेनाइ पाक विद्या ओहीठामसँ हम सीखलहुँ दिल्लीके हम देखलियै पचास सालमे ततेक उथल पथल ई भेलै जेकि जाहिठाम हमसब इसकुल जाइ कालमे घोड़ापर मे चढ़ि करके कहलकै जे घूमै फिरै छलहुँ हैं ओइठाम एखन विकासपुरी ई एयरपोर्ट जे दिल्लीमे छै अयसबमे हम खूब घोड़ापर मे चढ़ै छलहुँ हँ इसकुल जाइ छलहुँ हँ